हलो हा केरु हा वाधाइयूं अथव

जी पोइ हाणे शादीअ जा मुहरत त कार्तिकनि खां पोइ ई निकिरंदो जल्दी कराइणी आहे त या त ग्यारसि ते निकिरंदो आहे या न त गणेश चोथ ते बि कराए सघिबी आहे हुननि खे समझायो न छोकिरी वारनि खे भई शादीअ में तकड़ि न कॿी आहे

न न न ॿियो मुहरत आहे ई न भले ग्यारसि या गणेश चोथ पर शादीअ में विधि विधान खां सुठे नमूने कराइनि जेको मुहरत बीहे हा हा सम्झायो न त पोइ मूं ॾे मोकिलियुनि मां त सम्झायसि

हा हा हा हा हा असां न महाराजनि जा ॿधल ई हूंदा आहिनि एकवीह हज़ार

घटि में घटि एकवीह हज़ार हीअं त वधीक बि भई पार्टी सुठी हूंदी आहे त वधीक बि वठिबा आहिनि पर एकवीह त घटि में घटि हा जी जी ठीकु आहे न अचे टाइम अचे ओॾी महिल डिसूं था जेको हूंदो हा सभु चिठे में लिखी ॾींदासीं पोइ उहो सामान चैक करे वठी अचिजो बाक़ी जेको असांखे खणी अचिणो हूंदो महाराज खे उहो खणी ईंदो हा चिठो लिखी ॾिबो तव्हांखे जेको बि सामान खपे त उहो ठाहे ॾिबो हा शादीअ में तकड़ि न कॿी आहे चओ न शादीअ में हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल